अपना अनोखा एगो फल लगेने रहिए गाछीमे ड्रैगन फ्रूट जे अभी नया चलल छै एकरा बाहरमे लोक पहिले बाहरमे लोक बहुत चलैत रहै फल आओर की कहै छै पिङ्क गुलाबी कलरके होइ छै अन्दरमे उजला उजला एकरामे बीज काला काला रहै छै सोचलिए कि गाछ लगाएल जाइ एकर ने गाछ लगेलिए गाछ लगेलिए तऽ होलै गाछ उगलै तऽ ओकरामे पानी देलिए लेकिन किछु बड़ा होलै फेर ओकर बाद ओ गाछ ने सोचलिए फल देतै तऽ यहाँ तऽ गाछे सुखि गेलै गाछ सुखि गेलै तऽ आब की करल जाइ बहुत अफसोस भेलै किएक तऽ ओतना ओ गाछमे पानी देलिए ओ गाछ बड़ा होलै आओर ओहिमे फले नहि होलै आओर ओ गाछ सुखि गेलै आब